म्हाका न्ही एक शुजाचो पॅर जाय आशिल्लो म्हूण हांवें ऑनलायन ऑर्डर करपाचें ठरयलें किद्याक हांव चडशें बाजाराक वचत ना म्हाका बाजाराक वचपाक खूब बेजार येता आनी किदेंय जाय जाल्यार हांव चडांत चड ऑनलायनच ऑर्डर करता घरा बसून सुशेगाद करपाक मेळटा न्हू आनी ऑनलायन किदें आसता तेंचे खूब बरे बरे प्रोडक्ट दाखयतात डिफरंट कलर्साचे आसता खूब बरे डिजायनाचे बीन आसता म्हणून हांवें किदें केलें ऑनलायनूच करुया अशें चिंतलें आनी एप ओपन करून पळोपाक स्टार्ट केलें पळयता पळयता न्ही म्हाका खूब बऱ्याचे बरे पैकी शूज थिंगां दिश्टी पडपाक लागले खूब बरे डिजायनाचे आसलेले कलर्साचे आसलेले डिफरंट स्टायल आशिल्ली तांकां बट म्हजें किदें आशिल्लें म्हाका जस्ट डेली वेअराक जाय आसलेले न्हू सो हांवें चड हायफाय केल ना सिंपल कशे आसा तशेंच पळयले आनी पळयता आसतना तो एक बरोसो म्हाका लायक जालेलो तो हांवें ऑर्डर बीन केलो ऑर्डर केलो आनी म्हाका ताचे कनफर्म म्हूण मेसेज आयली की तुजी ऑर्डर जी आसा ती कनफर्म जाली म्हणून आनी दोन तीन दिसांनी म्हाका तांची परत मेसेज आयली की चार दिसांनी तुजी जी ऑर्डर आसा ती येतली म्हणून आनी तांच्या सांगणेच्या प्रमाणे चार दिसांनी म्हाका परत कॉल आयले की तुजी ऑर्डर जी आसा ती तेमी घेवन आयल्या म्हणून हांव म्हजे कॅश घेतले आनी ऑर्डर कलेक्ट करपाक गेलें आनी म्हाका तर सामको हुसको जालेलो की ते शूज कशे आयले तें पळोपाक सो हांवें घरा हाडून आनी टायमूच करूं ना रोकडेंच ते पार्सल ओपन केलें पुणून खूब बरें दिसलें जशे जाय आशिल्ले तशेच आयले पॅकींग तर बरे भशेनूच केल्ली तेमी शूज जे आसा खूब दाटच आसलेले आनीक रंग तर म्हाका जसो जाय आसलेलो तसोच आसलेलो आनी जशे हांवें पळोयलेले तशे रंग जावं तांचे स्टायल जशी तांचे पेटर्न तो सेमच तसोच आयलो जसो हांवें ऑर्डर केल्लो पळून तर मनाक खूब बरें दिसपाक लागलें हांवें ते घालून पळयले म्हाज्या पांयांक पळयले जाल्या खुबूच बरे दिसपाक लागले पांयांक तो पेटर्नय बी बरो दिसपाक लागलो आणीक जशे म्हाका दिसलें की हांवें म्हाजें ऑर्डर केलेले म्हजे पयशे भरले पयशे वेस्ट बी वचूं ना आनी हांवें ते आवडीनुसार तांकां पांचांतली पांच स्टारां दिलीं